ॿार जीअं असांजो ॼमे थो तीअं उन खे मुंडीअ सां वात कछ्बो आहे जीअं ॿार जो वात वॾो न थिए ऐं उन जी ॼिभ ते ॿ आङरियूं मिठी माखिअ जूं चाखईबियूं आहिनि जीअं ॿार जो जेको आवाज़ आहे उहो मिठिड़ो ऐं सुरीलो थे ॿार सदा ई मिठो पियो ॻाल्हाए वरी जीअं छ ॾींहं गुजरनि त छहनि ॾींहनि खां पोइ छह ॾींहनि ते छठी थींदी आहे ॿार जी छठी कई वेंदी आहे ऐं हुन जो नालो रखियो वेंदो आहे जंहिं में मिट माइट गॾजी नानाणा पुफियुं सभु हूंदा आहिनि ऐं हुन जो नालो रखियो वेंदो आहे हुन खा पोइ जॾहिं दसहरो अचे त दसहरे ते ॿार जो मुंडन लाहिरायो वेंदो आहे ऐं केरु पहिरियों साल मुंडन लाहिराईंदा आहिनि केर ॿार पंध कंदे मुंडन लाराहींदा आहिनि त इहे असांजा केर ख़ासि रस्म आहिनि जेके असां ॼाए ॿार सां ज़रूर कंदा आहियूं